بہار کے سب سے مقبول صنعتیں درزدیل ہیں زراعت کے بہار کے معیشت کے ریٹ کی ہڈی جہاں زیادہ تر آبادی اس پر مختصر ہیں فوڈ پروسیسنگ صنعت زرعی پیداوار کی قسرت کی وجہ سے تیزی سے بڑھ رہی ہے چینی صنعت کے گنے کی وافر پیداوار کے باعض یہاں ایک اہم مقام رختی ہے ٹیکسٹائل اور ہینڈی گافٹ عالمی سطح پر مشہور ہیں سیمنٹ اور پتھر کا پتھر کا شعر تعمری تعمیراتی شولے کے لیے اہم ہیں صنعتیں ہیں آئی ٹی اور آئی ٹی سے القاہ خدمات کے پٹن جیسے شہروں میں آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے سیاحت سیاحت کے صنعت بدھ مت اور تاریخی مقامات کی وجہ سے ریاست کے لیے بڑی اہم رختی ہے دودھ کی پیداوار اور ڈیری صنعت بھی ریاست میں نمایاں طور پر ترقی کر رہی ہے چھوٹی اور درمیانی صنعتیں ایم ایس ایم ای ایس روزگار کے موقع پیدا پیدا کرنے میں کلدی کردار اور ادا کرتی ہیں ریاست میں جوٹ کی صنعت بھی خاص طور پر مشرقی اضلاع میں اہم ہے